جی مجھے بائیک چلانا بہت پسند ہے اور میں اپنے شہر میں بہت بائیک چلاتا ہوں اور بائیک پر ہی سفر کر کے میں چار مینار دیکھنے جاتا ہوں لال قلعہ بھی دیکھنے کے خواہش مند ہوں میں اور میں بائی روڈ ہی بائیک پر ہی لال قلعہ دیکھنا چاہتا ہوں اور بہت سارے جگہیں ہیں یہاں پر حیدر آباد میں بھی بہت ساری جگہیں ہیں چومیلا پیلس بھی دیکھنا چاہتا ہوں میں بائیک پر جا کر یہ سفر کرنا چاہتا ہوں لمبا کوئی بائیک پر ہی کرنا چاہتا ہوں بہت ساری جگہوں کا سفر انداز کرنا چاہتا ہوں لطف اندوز ہونا چاہتا ہوں بائیک پر سفر کر کے مجھے اچھا لگتا ہے